हम एक गाड़ी बुक करले रहिए रितेश कऽ थ्रू दू हजार मे लेकिन आब ड्राइवर हमरा सऽ पच्चीस सए माँगि रहल छै तऽ अहाँ ओकरा फोन करि कऽ कहऽ कि दू हजार मे हि बुक करय लए नहि तऽ हम एक्को टका नहि देबे